शुरूमे तऽ हमसब घर अँगनाके माटि फुला लै छियै गोबर धऽ दै छियै ओइसँ निपै छियै दीदी तकरबादमे अपन स्वास्थ तकै छी पलिवारके स्वस्थ तकै छी शौचालय बनेने छी ओकरा साफ रखै छी अपने स्वस्थ रहबै तऽ मालो जाल स्वस्थ रहतै रहतै बालो बच्चा स्वस्थ रहतै तकरबादमे हमराअर के गन्दगी नहि फैलै अछि घरके अगुआर पछूआरमे सफाइ सुथरापर सब ध्यान देने छी खाली हमराअर के एकटा रोड नहि बनल अछि ओइ लए कऽ हमराअरके दिक्कत अछि आओर कोनो दिक्कत नहि छै आगेमे पोखरि अछि पोखैरो हमराअरके सफा सुथरा सबचीज रहैए सफाइ सुथरामे झाड़ू पोछापर हमसब ध्यान दै छियै आओर बालो बच्चाके वएह सिखबै छियै जे सफाइमे राख सफाइके घर दुआरिके अपन आरामसँ काम कर आरामसँ रह स्वस्थ रह आओर बाल बच्चासब सब हमर सही अछि सफाइ सुथरामे सब ध्यान देने अछि अछि आओर हमसब सब सफाइ सुथरामे रही रहल छी